पानि कादोमे चलैमे तऽ दिक्कत होइए जाइ छै आओर जब दिक्कत होइ जाइ छै तब चलैमे भी बाधा लागै छै तऽ चलै छियै एकदम एकदम कटि कटिके से कादो नहि कीचड़ नहि देहमे लागै तऽ इसीलिए हमरा अरके कीचड़मे जाइ जाइमे बड़ा कठिनाइ लागै छै